नमस्ते सर हमको बस अप ट्रेवल आपका है तो मुझे जाना था अयोध्या हम लोग तैयारी कर रहे थे तो अपना कुछ आप चार्ज ओर्ज बातइए की क्या चार्ज ओर्ज लगेगा खाने पीने की सुविधा क्या रहेगी की हम लोगों को अलग से खाना पीना खाना पड़ेगा हम लोग तो चार पाँच लोग हैं अब कहिया से हम लोगों का इच्छा कर रहा था जैसे कि हम लोग चले थोड़ा अयोध्या के बारे आप अयोध्या के बारे में कुछ जानते ही होंगे आप तो जाते आते होंगे लगेगा तो हमको ल उ उससे फर्क नहीं है मतलब नहीं है मतलब हम तो आपको रो रेट देईबे करेंगे जब घूमने का मुझे शौक है तो मै तो देऊँगा ही आप ये बताइए की मतलब खाने पीने का भी व्यवस्था आपके पास रहेगा न कि हम लोगों को होटल ओटल में खाना पीना करना पड़ेगा हाँ तो अच्छा तो ठीक है तो हाँ तो अपना चार्ज बता दीजिए कि कितना चार्ज लेंगे तो ठीक है चार पाँच लोग हैं हिसाब किताब से अपना रेट बताइए और आप अयोध्या के बारे में कुछ जानते होंगे तो उसके बारे में कुछ बताइए की वो आप टू टूरिस्ट वाले हैं जाते होंगे घूमते होंगे हमेशा

वहाँ वहाँ रहने ओहने की सुविधा कुछ है कि नहीं हम लोग एकाध दो दिन रह करके घूम सकते हैं अच्छा अच्छा अच्छा आपका खाना पीना नहीं रहेगा हम लोगों को खाना पीना अलग करना पड़ेगा हूं हूं हूं तो ऐसा आप किताब से बताइए आपको अयोध्या लेकर जाएँ हम लोग चार पाँच लोग हैं अयोध्या से जाने के बाद फिर हम लोग बनारस विश्वनाथ जी के यहाँ भी जाना चाहते हैं हिसाब किताब से रेट बताइए हम लोगों को इतना रेट मत बताइए सिम बताइए सच में की कितना रेट लगेगा यहाँ से चलिए हाँ तो बनारस से घूम करके आएँगे तो हम लोगों को वहाँ बनारस विश्वनाथ जी के भी आप ही के ट्रेवल ट्रेवलर्स से करना है वहाँ विश्वनाथ जी का कुछ नजारा बताइए की कैसे ठीक है दृश्य वहाँ का यहीं हैं

चलिए भाई साहब जब जाने लायक नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग पैदल भी जा सकते हैं तो आ पैदल भी कुछ टहलना चाहिए न पैदल भी हम लोग जा सकते हैं जब गाड़ी जाने लायक साधन नहीं रहेगा तो फिर हम लोग पैदल भी जा सकते हैं बढ़िया नजारा है वहाँ का भी न आप तो गए होंगे न आप तो बस वाले हैं तो जाना घूमना टहलना आप के काम में तो यही है हाँ तो चार पाँच लोग हैं हिसाब किताब से आप करिए तो हम लोग चार पाँच लोग चलेंगे चलिए ठीक है ठीक है ठीक है बुक बुक कर लीजिए आप हमें भैया नमस्ते